شاہد علی شان ہاں شاہد بھائی میں جمیل بول رہا ہوں میں بولا آج اپنا اسپیشل ڈش میں کیا بنا رہے ہو آپ تو وہ مغلئی میں رہے گا یا چائنیز میں نہیں میں مغلئی میں کھانا چاہوں گا تھوڑا اسپائیسی رہے گا تو بیٹر رہے گا جی میں ہم تین لوگ رہیں گے تو آؤں گا تو آڈر میرا پلیس کر دو ہاں وہی بٹر چکن رہے گا اس میں تھوڑا اسپائیسی رکھنا بس ہاں ہم تین لوگ ہیں وہ حساب سے بناکر دیجیے گا ارے شاہد بھائی آپ کا نام چلتا ہے چلے گا ٹھیک ہے میں ایک تو آڈر ابھی دے دوں یا پھر آکر دوں کتنا ٹائم لگے گا اس کو بننے میں چلے گا ٹھیک ہے تھینک یو